بدلتی ہوئی آب و ہوا میرے علاقے میں کسانوں کی فصلوں کو کئی طرح سے متأثر کر رہی ہیں جیسے گرمی کے موسم میں بہت دنوں تک گرمی پڑ رہی ہے اس سے سردی کا موسم آنے میں دیر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سردی اور گرمی دونوں موسموں کی فصلوں پر اثر پڑ رہا ہے اور اسی طرح برسات کے موسم میں پانی نہ برسنے کی وجہ سے یا کم پانی برسنے کی وجہ سے کھیتوں میں نمی کی کمی ہو رہی ہے اور کسان ان پریشانیوں اور رکاوٹوں سے بچنے اور نپٹنے کے لیے سائنس دانوں کا سہارا اور مدد لے رہے ہیں